जों माबायाव थांनो नागिरदोंमोन आमफ्राय दा बायदियाव थांबाय बायो माबा मा होनो भाराफ्रा बेसेबां बेसेबां लागोनथाय

जाय भाराफ्रासो बिसिबां बिसिबां लागोनथाय साथाम साब्रैसो जोङो ज' ज' लोगो लालायनानै थाङोब्लालाय ए खम जाया नामा ओमफ्राय ए ओमफ्राय बिनिफ्राय खमसिन जाबावा नामा एसे खमसिन जाबावगोन बेनिफ्राय एसे खमसिन जाबावोब्ला खमायबावदो ना खमायनो हाला ए खमायजायोब्ला जोङो थांगोन थांनाया जों साब्रै साबासो थांगोन आरो बेनिखायनो एसे खम लाबावदो नामा सानदों आरो आङो जोङो बेरायनाय जायगाखौ मा गामि होनदोंमोनथाय आंथ' गोसोआवनो गैया लोगोफोरनाव सोंनोसै मा जायगा होनदोंमोनथाय खमायखागोन दा औ अबेहाय लोगो मोननानै रायज्लायनो मोनगोन औ औ होमब्ला लोगोफोरखौ लानानै रायज्लायहैसै नामा थाबाय थागोन ना थाबाय थायासो बिसिबां बिसिबां टाइमआव थागोन

दे होमब्ला लोगो लानानै थांसै आङो रायज्लायहैनो टाइम नायनानै जागोन दा जासिगोन ना मा दोनसै दोनसै ना माथो